वैसे तो मेरे बहुत सारे ऐसे मनपसंद गाने हैं मैं जिसे मैं दिन भर ही गुनगुनाते रहता हूँ लेकिन मैं आपको इनमें से कुछ गानों के दो बोल बताना चाहूंगा जिसे मैं अक्सर ही गुनगुनाते रहता हूँ जैसे मैं मैं ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा देशभक्ति गीत हमेशा ही गाते रहता हूँ कि उस कि यह गीत मुझे अपने देश प्रेम के बारे में ही हमेशा याद दिलाती रहती है कि किस प्रकार से हमारी क्रांतिकारियों ने हमारे देश के ऊपर अपनी जान न्योछावर कर अपनी बलिदान देकर के हमें आज़ादी दिलाई हुई है अगर से वह नहीं रहते वह अपनी जान कि बाजी न लगा करके अपने बलिदान को नहीं देते तो आज हम इस स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं होते हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता जिस प्रकार ऐसे आज हम अच्छे तरीके से जी रहे हैं उस प्रकार का हमारा जीवन नहीं होता एवम मेरा दूसरा मनपसंद गाना एक बॉलीवुड की मूवी क्रिएचर का गाना है जिसका दो बोल मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी यह एक गा गाना है जो कि अरिजित सिंह सिंगर द्वारा गाया गया हुआ गाना है इस गाने को इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिससे कि कई सारे लोगों का यह मनपसंद गाना बन चुका है यह गाना इतना अच्छा गाना है इतने अच्छे तरीके से वह संगीतकार इस गाने को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे गाना सभी लोगों के मन में हमेशा ही चलते रहता है यह गाना मुझे सबसे प्रिय इसलिए लगा क्योंकि इसमें मेरे सबसे पसंदीदा संगीतकार अरिजित सिंह द्वारा गया हुआ यह गाना है